जेनाकि अपना गामसँ जेनाइ छै दरभङ्गा दरभङ्गा जेना टैक्सीसँ अच्छा होइ छै या नहि तऽ बसेसँ ट्रेनसँ सबसँ अच्छा होइ छै ट्रेन पकड़लहुँ आओर दस मिनट लागत पहुँचि जाइ छिए एकर बाद ओतऽ जेसब चीज लैके कहै छै ओसब चीज लै छी फेर ओनहिसँ आबै छी तऽ ट्रेन नहि होइ छै ट्रेन छुटि गेलहुँ तऽ ऑटो पकड़ै छी ऑटोओसँ ठीक रहै छै लेकिन ऑटोसँ अच्छा होइ छै बस जब बस नहि मिलै छै तऽ ऑटो अन्तिम पकड़ऽ पड़ै छै नहि तऽ बसेसँ चलि आबै छिए नहि तऽ ट्रेन छेबे करलै ट्रेनसँ आबै छी आ फेर एतऽ एलहुँ अपन दरभङ्गासँ पकड़लहुँ गाड़ी तहन आबै छी तऽ ओतऽसँ पकड़ै छी फेर ट्रेने हैत तऽ ट्रेने पकड़ै छी ट्रेनसँ फेर अएलहुँ अपना गाम तऽ अपना गामसे फेर टैक्सीसँ आबऽ पड़ै छै नहि तऽ ऑटो करै छी ऑटोओसँ आबऽ पड़ै छै ऑटोसँ फेर घर अएलहुँ घरपरसँ फेर दोकानपर गेलहुँ दोकानपर फेर जे चीज हम लऽ कऽ आबै छी ओसब चीज दोकानपर राखै छी तहन फेर ऑटो कऽ कऽ अपना घरपर गेलहुँ घरपर जाकऽ अपना सबचीज नहेलहुँ सोनेलहुँ खाना पीना खेलहुँ फेर दोकानपर गेलहुँ